हमरा सबके यहाँ क़ानूनी व्यवस्था बड्ड नीक यऽ एतऽ कोनो एहेन पक्षपात कोनो एहेन चीज देखै लऽ हमरा कहियो नहि मिलल सबकिछु बड्ड नीक यऽ एतुका सब व्यवस्था क़ानूनी व्यवस्था मिलाजुला कऽ बड्ड नीक चलैया